मूंखे ड्राइंग में नंढिपण खां ई ॾाढो शौक़ु आहे नंढिपण में कोशिशि ईअं ई कंदी रहंदी हुयमि कुझु न कुझु ज़रूर कढंदी रहंदी त मम्मी पापा ॾाढो ख़ुशि थींदा हुआ ऐं मुंहिंजी तारीफ़ु जाम कंदा हुआ त मुंहिंजो शौक़ु अञा बि वधी वियो स्कूल में बि वियमि त ड्रॉइंग में फस्ट रैंक ईंदी हुयसि त हिन जे करे मुंहिंजो शौक़ु अञा वधियो स्कूल वञी करे मां बेसिक बि वञी करे सिखयमि मां इहो शौक़ु पंहिंजो क़ाइमु रखियो कॉलेज ताईं कॉलेज में बि वियमि त ए इंटरमैटियर बि वञी करे सिखियो इहो मां ड्राइंग कंदी ई रहंदी आहियां मूंखे ॾाढो ई शौक़ु आहे ड्राइंग जो काथे बि फंक्शन वग़ैरह थिए त सर को मूंखे यादि कंदो त हिते अची तूं ड्राइंग कढि त मां ड्राइंग कढा हर को तारीफ़ कंदो रहंदो आहे मां त ऐक्जिबिशन में बि वञी करे पंहिंजियूं ड्राइंग्स वञी करे रखियूं हुते सभिनी ॼणण जाम जाम वाह वाई कई ऐं जाम माण्हुनि वठितियूं बि मूंखा इन जे करे मूंखे इहो शौक़ु हमेशा क़ाइमु रखिणो आहे